जी शौचालय जाने से घरों में अत्यधिक फायदा प्रदान करता है और यह फायदा रहता है कि कि लोग बाहर में नहीं जाने से उन्हें बीमारी से दूर रहता है क्योंकि घरों के बाहर जाने से लोगों को काफ़ी बीमारी का सामना करना पड़ता है क्योंकि लोग जब घर से बाहर जाते हैं तो उन्हें बहुत दिक्कत प्रदान होती है और शौचालय रहने से लोगों को काफ़ी फायदा होता है जैसे आप कभी भी आप घर में और दूर जाने से दिक्कत नहीं रहता है और आसानी से लोग चले जाते हैं और इससे शौचालय से काफ़ी हो सकता होता है जैसे लोग कभी कोई बाहर से आते हैं तो वह घर में ही शौचालय रहने से कोई दिक्कत नहीं होता है यदि यदि शौचालय नहीं रहता है तो अनेक प्रकार के दिक्कत प्रदान होता है जैसे हम कह सकते हैं कि शौचालय नहीं रहने से लोग बाहर में शौचालय करने जाते हैं जिससे लोगों को अत्यधिक मात्रा में महामारी का फैलाव होता है और वातावरण प्रदूषित हो जाती है और इसी के लिए शौचालय को विकास करना चाहिए ताकि लोगों के बीमारी के अत्यधिक मात्रा में दूरी रह सके आजकल अत्यधिक बिहार के अत्यधिक घरों में शौचालय नहीं बना है जिससे काफ़ी प्रदूषित प्रहता है यहाँ के वातावरण और लोगों को अत्यधिक बीमारी का सामना करना पड़ता है इस तरह लोग को बीमारी अत्याधिक होता है और जैसे हम कह सकते हैं कि लोगों को शौचालय का विकास करना चाहिए ताकि लोग शौचालय का विकास होने से प्रदूषित नहीं होता वातावरण और लोगों को कम से कम बीमारी होगी जैसे लोगों को शौचालय नही रहने से बारिश के मौसम में लोगों को घर से बाहर जाने पड़ता है और इससे लोगों को काफ़ी सांप या अनेक प्रकार के कीड़े से डर रहते है ऐसे स्थिति में लोगों को कीड़े मकोड़े इत्यादि काट लेते हैं